काणकोण तालुक्यांत खास करून ग्रामीण जो भाग आसा श्रीस्थळ गांवडोंगरी खोतीगांव आगोंद ह्या वाठारांत मुख्य म्हणून शिगमो हो उत्सव जो आसा तो पुर्वापार चलत आयिल्ल्या परंपरे नुसार अजुनीय चलत आयला आनी हो शिगमो जो आसा खास करून जे शेतकार भाव आसा तांचो सगळ्यांत व्हड उत्सव आसा शेताची नांगरणी धरलेली ती पेरणी कांपणी अश्या हें सगळेंच काम जालें उपरांत त्या शेताचेर जगपाचे जे शेतकरी आसा भाव आसा तांचे तांदूळ जेन्ना घरा पावता ज्या कश्टाचें तेंकां फळ मेळटा त्या उमेदीचें एक प्रतीक म्हणून ते प्रत्येक गांवांत आपलो शिगमो म्हणजेच आपलो खेळाचो एक प्रकार जेका आमी तोणया खेळ किंवां तालगडी हो जो खेळाचो प्रकार आसा हे गांवातल्या प्रत्येक वाड्यार वचून हो खेळ खेळून आपली कला दाखयतात आनी तातूंतल्यान आपल्या कश्टाचें फळ जें आमकां मेळ्ळां ताजो आनंद जो आसा दुसऱ्या पर्यंत पावयतात अश्या पद्दतीन हो व्हड प्रमाणांत काणकोण भागांत एक मुख्य शिगमो जो आसा तो संस्कृतीक उत्सव जो आसा लोक मनयतात ह्या उत्सवा फाटल्यान प्रत्येक वाड्याउतले गांवाउतले लोक एकटांय येतात आनी तांचे मदी एक संघटीतपणां उबो रावता सद्द्याच्या परिस्थितींत पळयलें जाल्यार खूब जाण एक पन्नास शंबर अशें लोक एकटांय येवप पूण खूब कठीण पण हो गांवाचो शिगमो अशी उपक्रम आसा जेका आमी उत्सव म्हणटा त्या निमितान सगळ्या गांवातले लोक एकटांय येता आणी व्हड प्रमाणात चर्चा किंवां एक दोन विशयाचेर प्रत्येकाली चर्चा जाता